आसामनि दानि जेनेखि राजखान्थि बेखौ जों नायोब्ला जों नुयो जाहैबाय आसामाव दा बि जे पि सरकार सोलिगासिनो दं जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्तार हिमन्त' बिस्व' सरमाया मोजाङैनो दैदेनगासिनो दङ बेनि दैदेन्नायाव गोबां जौगालु खामानिफ्रा जादों आर बिथाङा गासिबो बिथिंआव नाययोब्ला बियो सासे जोबोद राज राजखान्थिगिरि होन्नानै जों बुंनो नांगोन बिथांनि नाजानायावनो दोनै स्कुलफ्राव गामिफ्राव जौगानाया फैदों गुबुन दैदेनगिरिफोर फोरजों जुदि रुजुना नायोब्ला बिथांनि जेनेखि टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ जौसिनाव थानाय बायदि नुयो मानोना बिथांनि नाजानायनि गेजेरजोंसो दोनै आसामाव जोबोद मोजां जौगासारनाया जादों होन्नानै जों बुंनो हागोन बांसिनै जों बेखौ बाख्नायनांगोन बियो सोलोंथाय बिथिंआव जोबोद गोसो होदों बाहाय फोरोंगिरिफोरखौ थिगमथे स्कुलाव फैनो थिनदों आरो फरायसाफोरखौबो थिगमथे फरायसालियाव फैनो थिनदों साब सिखोनै बिथाङा गासिबो बिथिंआवनो फरायसालिफोरखौ नायदों बेखायनो बे बिथांनि दैदेन्नाय जेनाखि बिजेपि सरकार आसामाव सोलिबाय थानाय बिथाङा मोजां रा राज राजखान्थिगिरि होननानै बुंनो बुंनो नांगोन आरो रुनास पेगु बिथाङा आसामनि सोलोंथाय बिफाननि मन्थ्रि बिथाङाबो जोबोद मोजां मावदों बिथाङाबो जोथोन लादों फोरोंगिरिफोरखौ स्कुलफोरखौ जोथोन लादों आरो मावनो गोनां गोबां खा खामानिफोर दं बिथाङा बिथांमोना मावलांबाय थागोन जोंहा आसा दं बेजों लोगोसे जोङो बेखौ बुंनो हास्थाइबावबाय जे थांनाय थांनाय हाग्रामा महिलारिनि जे बिटिसिआव रायजो खुंनाय बेखौबो जोङो बाख्नायनांगोन बिथाङाबो बुंनो थाङोब्ला गोबां खामानि मावदों बिथाङाबो जौगासारनाय खामानिखौ मावदों गासिबो हाजोब्लाबाबो बिथाङा जोबोद मोजां मावदों होन्नानै जों बुंनांगोन गावनि लोगोफोरखौ बियो जोथोन लादोंमोन आरो बिथांनि नाजानायनि गेजेरजोंनो बर' गामिफ्रा एसेब्लाबो जौगादोंमोन बेनिखायनो बर'फोरनि राजनिथिआवबो एसे सोलायनाया फैदोंमोन बेखायनो जों बिथांखौ बाखनायनांगोन आर बेनिफ्राय दानि जे बिटिआर गरमेन्ट बाहायबो फ्रमद बर' चिफ बिथाङाबो जोबोद मोजां खामानिखौ मावगासिनो दङ बिथाङाबो सोलोंथाय बिथिंआवनो बांसिन गोसो होनायखौ जों नुदों बिथाङाबो फरायसालिआव जेरावनाखि बाउन्डारि गैयामोन बे बाउन्डारिखौ लुनानै होदों जेराव थिं गब्लंदोंमोन बारहुंखा अन्थायनि गेजेरजों बेयावबो बिथाङा थिं राननानै होदों आर बेदिनो गोबां रिफायरिं मावनांगौ खामानिफोरखौ बिथाङा हरदों आर गंफ्रोमबो स्कुलावनो बिथाङा हरनो नाजाबावदों लेट्रिन दा गुबुन गुबुन स्कुलफ्राव लेट्रिनखौ मोनबाय मावखांबाय बिदिनो बिनि खदाननि गेजेरजों स्कुलफ्रा मोजां जाबाय ओन्दैफ्रा हासुनो खिनो उसुबिदा जायासै दा बेखायनो जोंनाव फ्रमद बर'खौबो जों बाख्नाय नांगोन बिथाङाबो खुब खम सम नि गेजेरावनो बिथाङा खामानि मावदों थांनाय जे कबिदनि दिनाव बिथाङा बोसोरसेखौनो मावनो हायाखैमोन कबिदआ जोबखांनाय उनाव दा जों हिसाब खालामबा बिथांनि मावनायआव बोसोरनैनि एसे बारा जाबाय बेनि गेजेरावनो बिथाङा खामानिफोरखौ जोब मावबाय जों बाख्नायनांगोन गुबुना जेरैखि बुङा मानो गुबुन बेरेखा पार्टीआ राययो बखियो बायदि बायदि दा गावजों गाव बेबायदि बखिलाययोब्ला बे जोबोद अयनाय जागोन बेखायनो आङो जोंनि राजनिथि राजनिथिगिरिफोरखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोना गोरोबलायनानै खामानिखौ मावयो आरो गुबुन सासेआ गुबुन सासेखौ गाज्रि गाज्रि रायनाय बेबायदि रायनाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जाया जोङो जोबोद दुखु मोनो जे जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव मानो बेबायदि बखिलाययो गासै बाथ्राफोरखौनो बुंखजोबलाययो जेखौ बुंनाङा बेखौ बुङो बाहाय रासिन अर जोंनाय आबहावा सोमजियो बेखायनो जोंनि राजनिथिगिरिफोर ओह सेन्ट्रेलनि राजनिथि जाथों स्तेटनिआनो जाथों रिजिनेल राजनिथिनियानो जाहैथों जों गावजों गाव गोरोबलायनायनि गेजेरजों खामानिखौ मावनांगोन सरकार मोनसेया बारा गोबाव थाया बेओ बेखौ रायजो राजायानो दोन्नोबो हागौ आरो सोलायनोबो हागौ दा जों नुदों ओह जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिटिसि मोनखांनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारिआ सथ्र बोसोर बेयो बिटिसिखौ खुंबोदोंमोन बे खुंनायआव हयथ' गोबां मोजां जाबाय गोरोन्थिबो जाबोबाय जों बिखौ बिजिरनो थाङा आरो बेखौ जोङो जाथ्राखै होन्नानैबो जों बुंनो थाङा आरो खामानिखौ गासैखौबो मावजोबदों होन्नानैबो जों बुंनो थाङा नाथाय बिथाङाबो खोब मोजां खामानिखौ मावदों जों साननांगोन सथ्र बोसोरनि गेजेर गेजेरावनो दा बेखौ रुजुनानै नायोब्ला फ्रमद बर' बिथाङाबो इलेन्ज सरकारजों लोगोसे थानानै गासैखौबो फुरायै खम'थाखौ मोनजोबाखैब्लाबो रान्नो गोनां पलिसिफोरखौ रान्नो गोनां जानायआव बिथाङा बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां दा थाल ने खुजुम मोनथों बर'फ्राबो जेरैबायदि मोन्नांगौ मोनाखै नाथाय जौगानायखौ नायोब्ला जौगानाया जोङो बेखौ नुबाय जे गोबां बिथिंआवनो दावगादों जेराव न' जायफ्रा न' मोनाखैमोन न' मोन्नो हाबाय आर बेनिफ्राय जायफ्रा ओह सेल्फ हेल्फ ग्रुफ बेखौबो गोबांआनो मोनबाय आरो अरुन'दय सिकिम बेखौबो गोबांआनो मोनबाय आर बेनिफ्राय अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि बेफोरखौबो प्रमद बर'नि दिनाव राननानै होनो हाबाय स्कुलार हिसाबै दा बेफोरो बाख्नायथाव आर बेल' नङा जों बिथांनि हावगाबा मावलांनांगौ दंबावयो बे मावलांनायखौ जों नुलांबाय थागोन दा बेनि गेजेरावनो जुदि दासो बोसोरबायानो जायाखै जेराव बेनि गेजेरावनो जोङो राजनिथिगिरिफ्रा गावजों गाव जुदि रायखोमा लाययोब्ला बखिलायोब्ला बे जोबोद अयनाय जोङो गावजों गाव रायखोमा लायनो नाङा मानोना बिथाङाबो बिथांखौबो गोसो जायोब्ला राइजो राजाया फाहायना दोननो हागौ आरो फोजौनोबो हागौ बेखायनो जोङो दा जायहक मानि रायनिथिआव नोङो देरहालांनानै सरकार दादों एमसिएलए जानानै बा एमएलए जानानै ना दा जोङो बयबो बिखौ गोसोआव लानांगोन जाहाथे जों साफ्रोमबो मानसियानो हारिआनो बेखौ बुजिनांगोन बर'आ बर' जों खौसे जानांगोन राजनिथिया बियो गुबुन मोनसे सोलोंथाय बेखौ जोङो गोदोनि दिनाव जों मिथिदों बेयो अरजों गेलेनाय होन्नानै आरो बेयाव सैथोबो गैया धोरोमबो गैया बायदिजोंनो जेंखोनाजों नोंगौ जों माखासे नङै बाथ्राफोरखौनो जोङो राहो राजनिथिआव बुंनाय खोनायो बर'नि रावआव दङ हा गोथांखौनो बुरनाय बिबायदिनो आर बिनिफ्राय हा गुरुंआव मावजिआ खियो बायदि बायदि बेफोरबायदि बाथ्राया बर'नि राव फावफ्राव जों मिथियो जाहैबाय ना नोंखायनो जोंनि मोनसे अनुरद जाहथे जोङो गावजों गाव बेबायदि बखिलाया जों गावजों गाव गाज्रि मोनलाया नोंहा नोंनि खामानिखौ मावलांबाय था नोंनि पार्टिखौ बोरै देरहानो हागोन नों बेखौ सेस्था खालाम आरो गुबुन पार्टीआबो बे रोखोमनिनो गावनि पार्टिखौ बोरै लाखिनो हागोन मा मा मावनायनि गेजेरजों दिन्थिनानै नोङो नोंनि पार्टिखौ गोबाव लास्थिं खालामनो हागोन बाज्रायनो हागोन बेखौ जों सान्नांगौ बेखायनो जों साफ्रामबो मानसियानो जाहा थाहा बखिला बायनाय खौ नङा बेखौ हा गोथांखौ बुरनानै रायनाय जानायबादि जानो नाङा जोङो बेबायदि गावजों गाव बखिलायनाय रायखोमालायनायखौ नुयोबा जों दुखु मोनो रायजो राजाया दुखु मोनो बेखायनो जों साफ्रामबो मानसियानो बर' हिसाबै जोङो राजनिथिया गुबुन गुबुनब्लाबो जोङो खौसे आइद'लजिया गुबुन गुबुनावबाबो जों जाथि हिसाबै हारिजों खौसे जानायआ मोजां दा बेखायनो राजनिथिखौ दोन्थ'नानैब्लाबो बर'खौ बर' सान्नाया जोबोद मोजां जागोन जेला नोङो राजनिथि फिलाव ओंखारगोन अब्ला नोङो राजनिथि खोथाफोरखौ बुं अब्लाबो नोङो जाथिखौ बा सोरबा सासे मानसिखौ आसि थुनानै रायनाय बुंनाय बेयो जोबोद दुखुनांथाव जायो बेफोरजों जों गुबुन हारिनि गेजेराव फोसावनायसो जायो जोंहा जाथिआव मा मावनांगौ दङ दानि सरकाराबो मावथों आरो बेस सरकारा बोरैबाफोर जेनोब्ला फैगोन सरकाराबो मोजां खामानिखौ मावथों जों बेखौसो हास्थाययो बेखायनो जोंनि गेजेराव गोरोबनाया थानांगोन खौसेथिया थानांगोन मोजां बुजिलायनाया थानांगोन मानोना जोंहा जाथि हिसाबै थांना थानो गोनां गोबां सान्नो गोनां बाथ्राफोर दं बेखायनो खौसेथिखौ जोंनो नांगौ दा राजनिथिआव गोरोबलायनाय गैयाब्लाबो हारि हिसाबै गोरोबलायनाया जोंनि गेजेराव थानांगोन बेखौनो गोथौयै जों साफ्रामबो जों बुजिलाययो आं बेखौनो बुंबाय